जय झूलेलाल असांजे चेंबूर इलाइक़े में जेको मुख्य कारणु आहे मृत्यु जो उहो आहे वॾी उमिरि बीमारियूं ऐं रोड एक्सीडंट छो त असांजे इलाइक़े में ट्रेफिक जामु हूंदियूं आहिनि हाणे जीअं ॿाल मृत्यु जी ॻाल्हि थी आहे त ॿाल मृत्यु हिन करे थींदी आहे छो त जेका असांजा माउ पीउ हूंदा आहिनि ग़रीब हूंदा आहिनि उहे सही नमूने खाधो पीतो पंहिंजे ॿार खे न ॾेई सघंदा आहिनि न दवा ॾेई सघंदा आहिनि इनकरे उहे भुखमारी में वेचारा मरी वेंदा आहिनि असांजे गवर्मेंट जे तर्फ़ां जेको पोलियो डोज़ हूंदो आहे उहो बि जॻहि जॻहि ते थियो रह थी रहियो आहे नंढे ॿारनि जे नंढे ॿारनि खे पोलियो ॾियणु जामु ज़रूरी आहे इनकरे सरकारि आसेपासे में पोलियो सेंटर ठाहिया आहिनि थियेटर जे ॿाहिरि बि बिही रहिया आहिनि घरि घरि वञी करे बि पोलियो डोज़ ॾिनो वियो आहे ऐं जेको असांजी आंगनवाड़ी करे हिकु जॻहि आहे असांजे इलाइक़े में हुन इलाइक़े में नंढे ॿारनि जो देखभाल कयो रहियो आहे उनजी सिहत जो बि ध्यानु रखियो वियो आहे उनजी पढ़ाई जो बि ध्यानु रखियो वियो आहे